دہلی کے جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے ایجوکیشن کو ایک کاروبار کی حیثیت سے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ایجوکیشن کے سیکٹر میں نویش کرنے کی ضرورت ہے اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں نویش کیا جا سکتا ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے ہمیں اس کو کاروبار کی سطح پر نہیں دیکھنا ہوگا ایک نئے انویسٹمنٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جن علاقوں میں بچے بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے کہ میں ناگلوئی میں رہتا ہوں وہاں ایک بڑی تعداد نہیں پڑھ پا رہی ہے اس ان کو کم پیسے میں اچھی تعلیم فراہم کرنا یہ کہیں نہ کہیں ہماری ایک انٹر پریٹر ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمےداری ہے تو ہم اس کو کہیں نہ کہیں اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں ایسے ہی دوسرے کاروبار جس میں اگر ہم ابھی ہاتھ ڈالنا چاہیں وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے موٹے کاروبار ہیں ان میں ہاتھ ڈالا جائے جیسے کہ جینس وغیرہ کا یا کہ اسی طریقے سے کپڑے وغیرہ کی سلائی وغیرہ کا یہ سب کاروبار ایسے ہیں کہ جو دہلی میں ابھی چل رہے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے کام جو ہیں دہلی میں جو ہیں سیزنیبل ہے سیزنیبل جیسے آپ جیکٹ کا کام ڈہلی میں ایک سیزن میں بہت کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے کچھ کام آپ دیوالی کے ٹائم پر اچھا کر سکتے ہیں مختلف کام جو ہیں سیزنیبل ہیں تو سیزن میں ہی وہ کام اچھا چلتا تو اس کے لیے ڈیٹا دیکھنا پڑے گا کہ کون سا کام کر سکتے ہیں تو ہر کام کی نوعیت الگ ہے کسی ایک کام کو پریفر نہیں کیا جا سکتا لیکن ضرورت اس بات کی کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں پڑھے لکھے لوگ آئیں جو کم سے کم پیسے میں کیا کہتے ہیں لوگوں کو تعلیم فراہم کریں اسی طریقے سے ڈاکٹری کے اس میں بھی جو ایسے انویسٹرس کو آنا چاہیے جو کم سے کم پیسے میں غریب لوگوں کو علاج مہیا کرا سکیں